हैलो जी तुस प्लम्बर मिस्तरी होर बोल्ला दे ते यरो साढ़े ना नलके बड़े लीक होआ दे बाथरूम मतलब रसोई सारे नलके लीक होआ दे ते ओह् मिस्तरी आया उन्ने कीते पर ठीक निं होए ओह् ते तुस तुस आगेओ ते ओह् पता निं केह् ऐ मुड़े गी उसगी आक्खेआ हा मिगी निं पता लग्गेआ केह्ड़ा मिस्तरी ऐ ते मड़ो पैसे ओह् लेई गेआ ते ठीक निं ओह् उग्गै जेहा ऐ ते तुस आह्गे ते कदूं आह्गे कल्ल कल्ल आई जाह्गे होर पैसे दस्सो भी किन्ने पैसे ते एह् घट्ट निं होङन थुआढ़े ते भी आई जायो भी थोह्ड़े सबेल्ला गै आई जायो अस ना परमंडल रौह्ने तुस आई जायो भी आं जी ते ठीक ऐ भी जरूर आई जायो